ایک ہزار ایک سو نوے پانچ سو پنچانوے ایک لاکھ ایک سو اٹھانوے پانچ لاکھ سات سو ستانوے چھ لاکھ چھ سو چالیس دس لاکھ دو سو دو روپیے